हमरा अभी भी याद छै जब हम हाइ इस्कुलमे जब पढ़ैत रहलियै तऽ हम स्काउटमे रहलियै आओर स्काउटमे जब रहलियै तऽ फील्डमे झण्डा जे फहरै ने तब ओत्तैखुन ओहिसँ पहिले ही जब तैयारी चलै पन्द्रह अगस्तके जैसे छब्बीस जनवरी सभके तैयारी चलै तब हमसभ हमरा सभके साथ साथ भी कए गो एस एस बी के जवान सभ भी अबै तऽ हुनकरा साथे जब काम ओ रहियै हुनकरा साथे जब काम करियै तऽ बड़ी हमरा सभके सुकून मिलै तत्तेखुना आओर ओसभ जखन चलि जाइ हमरा तनिका दुःख फील होइ काहेकि लेल हम हुनका हमसभ सोचले न रही कि हमसभ हुनकरा सभके साथे कदमसँ कदम मिलाके चलबै पैरेड करबै हुनकरासभके साथे एक कमाण्ड दै तऽ हम सभ ओकरा कमाण्डपर सीधे सावधान विश्राम करियै लेफ्ट राइट सभ ईसभ जे होइत छै से सभ करियै हम तऽ बड़ी मुश्किल रहलै शुरू शुरूमे जब कि ओहोसभ बड़ी नीक आदमीसभ रहलै ओसभ बड़ी सावधानीसँ समझेबै कि ऐसे करना है तऽ हम हुनकरासभके साथे जब काम करलियै तब कभी कभी ओ जब पैरेड होइ जब हुनकरासभके साथे एस एस बी जेन्टससभ जे रहै ओकरासभके साथ जब पैरेड होइ तऽ बड़ा अच्छा लगय आओर जब कदमसँ कदम चलय ने तऽ हमरासभके बड़ी सुकून होइ अपना आपमे गर्व महसूस होइए हमसभ सोचने नहि रहियै कि जे एस एस बी के जवानसभ छै हम हुनकरासभके साथे जब झण्डा फहरबै आओर हुनकरासभके साथे जब हम कदमसँ कदम मिलाके पैरेडमे भाग लेबै ईसभ सोचने न रहियै तब हुनकरा सभसँ सर्टिफिकेट भी प्राप्त हौले आओर ओ जे तखन रहलै जे तखन सर्टिफिकेट हमरासभके प्राप्त हौले आ ओ जत्तेक डी एम हमरासभके सर्टिफिकेट दै तऽ लगै कि सोनापर सोहागा हइ अइसन फीलिंग अबै हमरासभके लेकिन ओ दिनसभ अब चलि गेलै लेकिन बहुत अच्छा लगै ओ दिन अभी भी याद अबैत छै तऽ हमरसभके मुँहपर खुशी झलकि उठैत छै जब हमरसभके डी एम जे रहलै बड़ी सुकून रहलै जे हमरसभके सर्टिफिकेटपर साइन करिके हमरासभके दै ओकरा साथे हल्का फुल्का जे फोटो वूटो जे घिँचैए अभी भी याद हइ जे पेपरमे हमरसभके जे नाम अबै ने तऽ बड़ी हमरासभके सुकून मिलै जे सभ हमरासभके अभी भी याद हइ इसभ जे जे हमसभ सोचले न रहियै कि अइसन हौते हमरासभके साथे जे इसभ हमसभ जे डी एम के साथ हर सभके फोटो घिँचाबएके मिललै ओकरा साथे करैके मिललै काम जेसभ हमसभ कभी न भुलबै